हैलो हँ हैलो सुनलियै अहाँ सब्जी आर बेचैत छियै

ओ तऽ परवल केना दैत छियै ओ तऽ हमरा एक क्विन्टल लेनाइ छै तऽ की रेट लगेबै अच्छा आओर कोन कोन सब्जी यए अच्छा ओहो हमरा चाही पन्द्रह बीस किलो बीस किलो आओर केना दैत छियै अथी आलुओ अरी रखैत छियै आलू केना दैत छियै अच्छा आओर कटहलो आर रखैत छियै कटहल केना दैत छियै तऽ ओहो दए देबै पचास किलो टमाटर केना दैत छियै हैलो टमाटर केना दैत छियै अच्छा तीस रुपए दए देबै ओहो दस किलो हँ आओर कोनो सब्जी अरी यए आ कदीमा केना दैत छियै अच्छा पैँतीस छै दए देबै बीस के जी बीस के जी दए देबै आ कद्दुओ अरी रखैत छियै कद्दू ओ केना दैत छियै अच्छा तऽ ओहो दस पन्द्रह गो दए देबै तब आओर कोन कोनसभ सब्जी यए आओर कोन कोनसभ सब्जी यए हँ भिन्डियो अरी रखैत छियै कहलहुँ भिण्डीयो अरी रखैत छियै अच्छा ओ की रेट लगेने छियै हँ खीरो दए देबै की रेट लगबै छियै हँ तऽ ओहो दए देबै पन्द्रह के जी पन्द्रह किलो हँ आओर कोनो सब्जी अरी रखैत छियै हँ तऽ ठीक यए आओर बादमे बात करैत छी